भारत एक पबनि त्यौहार आ अलग अलग सन्स्कृतिके देश अछि एहि भारतमे तरह तरहके पबनि त्यौहार मनायल जाइत छुट्टियौ मनायल जाइत भारतमे जनवरीसँ लकऽ दिसम्बर तक अलग अलग तरह के पबनि त्यौहार आ छुट्टी अछि अहाँ जनवरी से शुरू करै छियै सरस्वती पूजा सरस्वती पूजा जे विद्याके पबनि त्यौहार अछि एहिसँ भारतके तमाम छात्र छात्रागण अपन शिक्षाके प्रति आओर जे शिक्षाके देवी अछि हुनकर प्रति अपन समर्पण भावसँ छुट्टी मनबा एहि छुट्टीके क्रममे भारतमे राष्ट्रीय पर्ब सेहो अछि एहि राष्ट्रीय पर्बमे दू टा पर्ब जे बड्ड इम्पोर्टेन्ट महत्वपूर्ण पर्ब अइछि पन्द्रह अगस्त आओर छब्बीस जनवरी सेहो हम सभ धूमधाम से मनाबै छी